असांजे हिते जेके महिलाऊं आहिनि जेके ज़ालूं आहिनि उहे मसाला गॾजी करे पीसंदियूं आहिनि छो त ॾंडो कूंडो ॾाढो भारी हूंदो आहे कॾहिं हिकु ॼणो पकड़ींदो आहे कॾी ॿियो ॼणो पकड़ींदा आहिनि मिली करे मिली करे मसाला पीसींदा आहिनि ऐं ही छत ते या आंगड़ अंगड़ हूंदा हुआ उते पीसंदा हुआ मिली करे ऐं गॾु पंहिंजो गाना वाना ॻाए करे टाइम पास करे सुठे नमूने पीसींदा हुआ त पर महिनत ॾाढी घणी हूंदी हुई तंहिं करे वीचारियूं थकजी पवंदियूं हुयूं पर मसाला ॾाढा सुठा मिलंदा हुआ घर जा पीसियल साफ़ सुथिरा ऐं खाइण में मज़ो ईंदो हुओ बाज़ारि जा मसाला चक्कीअ ते पीसे करे था ॾियनि उहे सन्हा हूंदा आहिनि जंहिंमें मसालो विझण में ज़रा बि मज़ो न ईंदो आहे ही असां थोरो थुलो करे पीसंदा आहियूं जीअं मसालो भाॼीअ में ॾिसणु अचे